हैलो आं जी भैया जी इद्धर अग्ग लग्गी दी ऐ इक्क जगह एह् भैया सांबा दा इक्क ग्रांऽ ऐ सरना उत्थें इक्क अग्ग लग्गी दी ऐ प्हाड़े गी आं जी एक्चुअली एह् कोई जगह होनी कनाल हारी इक्क सरना ग्रांऽ ऐ आं जी ते उद्धर केह् बोलदे सुक्के दा बालन बी पेदा हा ते थोह्ड़ी बहुत लकड़ियां बी पेदियां हियां ते कन्नै ते इक्क दौ घर बी ऐ ते ताहियें ओह् अग्ग स्हालनी पौनी ऐ जे उत्थें घर नेईं ऐहीं घर तगर पुज्जी दी निं ऐ पर घरा कोल पुज्जी जानी ऐ एह् लोकेशन अस तुसेंगी कियां सैंड करचै व्हाट्सएप उप्पर जां अस इंया गै सनाने आं क्योंकि जेह्ड़ा इद्धर रोड़ ऐ ओह्दे इक्कै ग्रांऽ ऐ रस्ते च ओह् सरना ग्रां ऐ उस ग्रां दे उप्परें गै तुसें ई शिड़कै दे बिचों गै लब्भी जानी की अग्ग तुसेंगी कुत्थें लग्गी दी ऐ मेरा नाम ऐ शुभम शर्मा आं दो गड्डियां चाही दियां न ते ओह्दे बिच दिक्खी लैयो थोह्ड़े दौ तीन बंदे एक्स्ट्रां होन की के जेह्ड़ा घर ऐ ओह्दे च दौ त्रै बच्चे बी फसे दे न आं पुज्जी जानी पुज्जने आह्ली ऐ जल्दी पुज्जी जानी ऐ अग्ग आं जी आं जी आं जी आं जी असें आई जाना ऐ अस जेह्ड़े इद्धर दे लोकल बंदे ओह् करा दे न तुस बी निकलो उत्थां जल्दी जिन्नी जल्दी होई सकदा ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ आं जी आं जी ठीक ऐ ठीक ऐ जी ओके